सुइटार गांसे बायदोंमोन आङो गोजांबोथोरनि जि मोजां गान्नो गुदुं अराम बेफोरबायदिनो उल दा आं बे बुस्थुखौ नागिरबाबो मोना बेफोरबायदि बाजारफ्राव थांबाबो नुला आं ओरै गोजांबाबो लामा लानोबो उसुबिदा मोनलायलाङो मालायनोबो हरनो बेफोरबायदि दा आं ओंखायनो बेफोरबायदि बस्तुखौ नागिरगासिनो दं आं मोजां मोनो दा बेखौनो दा गोजां बोथोर

थाखायनो लायदोंमोन दा बाजारखौ नागिरबाबो मोनला बांसिनानो गानबाय थाथावथाव मोजांनो जेरावखि थाङा बेफोराव जेबो मा मोना सुबिदा गैआ बेबायदि ओंखायनो आं दा नांगौ बादि जामोनो दा